हांव आतां लोकेशनांची नांवां घेता पेडणें म्हापसा पणजी वास्को अंजुना काणकोणा पोंडा बागा मडगांव कलंगूट मोरजीं हरमल केरी मांद्रे कोरगांव तुयें इब्रामपूर जयपूर दिल्ली मुंबय